साढ़े इद्धर किसै दा कोई अंग टुट्टी जंदा ते लोक पैह्लें ते आपें गै इलाज करदे न साढ़े इद्धर कोई पराने वैद होर न ते उसी असें ओह् करी वैद कोल लैने आं वैद फिर सानूं उपाय दसदे ऐ कि गर्म पानी करो फटकड़ी पाओ फटकड़ी उ'आं गै ह'त्थे ई उसी मलो दो तिन्न टैम अस इ'यां गै करने होने आं फिर उद्धर दो त्रैऽ दिन इ'यां गै करना मतलब कि सबैह्रे बी करना फिर दपैह्री करना फिर शामीं करना दिन च मतलब कि तिन्न चार बारी करना फटकड़ी आह्ले पानी कन्नै धोना जे ओह्दे कन्नै आराम निं लग्गे ते सोजश सूजश होई जंदी जे अंग टुटे दा होऐ फिर ओह् जेह्डे़ वैद पराने वैद होंदे न ओह् फिर ओह् दसदे न भला एह्कड़ी बूटी लेआओ बुटियां बाटियां लेआओ ओह् फिर ओह्दे बिच असें कुट्टी काट्टियै लानियां उप्पर ते थोह्ड़ा बहोता फरक लग्गी जंदा हा इ'यां कोई अंग टुटी जाए ते ओह् फिर मतलब कि पैह्ले जमान्ने च होंदे हे पराने बजुरग करी ओड़दे हे मली मुलिये ठीक ते बड़ा फरक लगदा हा ओह्दे कन्नै कोई टैम ते लगदा हा पर बंदा ठीक होई जंदा हा प्रोसेस ठीक ठाक होई जंदा हा ते ट्रीटमेंट गी थोह्ड़ा टैम लगदा हा पैह्लें होर बी बड़ियां मतलब कि दवाइयां होंदियां हियां लोकें बड़ियां दवाइयां होंदियां हियां कोई जड़ी बुटी कोई पैह्लें लोक मतलब की सारें ई पता होंदा हा अज्जकल ते कुसै ई बी पता निं ऐ ते हून बी केईं केईं लोग मलांदे न कोई पराना बुड्ढी जां बुड्ढा ओह्दे कोला मलांदे ना सानूं बी कदें लग्गी जाए ते अहें बी मलाई कोई मोच आई जाए ते अस बी मलाई लैने आं जो बी अंग टुटी जाए अगर कोई जादा टुटी जाए फिर बंदा डाॅक्टर कोल जंदा ऐ इ'यां नेईं इस करिये सानूं सारे गै ओह् न ते कोई फिर जि'यां कुसै दी हड्डी टुटी गेदी ऐ ते उसी पैह्लें असें सेके सुके लोआने घर गै अग्गी कन्नै फिर अगर ओहदे कन्नै कोई फरक नेईं लग्गे सेके पाने कन्नै फिर असें पिंडे च जेह्ड़ा बंदा मलदा ओह्दे कोल लैना उ'न्ने फ्ही रस्सी रूस्सी ब'न्नियै ते पैर पूर खिच्चना ते ओह् फिर हड्डी हुड्डी जेह्ड़ी टुटी दी होग उसी ब'न्नियै खिच्चना खुच्चना थोह्ड़ा बहोत फरक लग्गी जंदा फिर दो तिन्न दिन इ'यां गै चलदा रौहंदा फिर बंदा बल्लें बल्लें आस्ता आस्ता करिये ठीक होई जंदा ओह् दवाई बी दिंदे न बड़ी घर देसी बनाइये ओह् खानी खुनी ते ओह्दे कन्नै राम लग्गी गै जंदा ऐ ते थोह्ड़ा बहोत फरक अस इ'यां बी करी लैने आं ते बाकी बंदा घर बी कदें गर्म पानी च धोआ दा कदें फटकड़ी पा दा कदें लून ला दा कदें गर्म कर के सेके करा दा ओहदे् कन्नै बड़ा फरक पौंदा ऐ बंदा इ'न्ना ऐ कि हफ्ते डिढ दे अंदर अंदर ठीक होई जंदा ओह्दी बजह् कन्नै बंदा बड़ा फरक पेई जंदा तां करिये में असें कुदै इ'यां कोई सानूं अगर साढ़े पिंड नेईं करदा ठीक कोई आंढी गोआंढी पिंडा दे कोई बंदा होंदा जेह्ड़ा लाज लूज करदा ते फिर अस ओह्दे कोल चली जन्ने आं फिर ओह् सानूं दसदा कि इ'यां करना इ'यां नेईं उ'आं करना एह्दे कन्नै धोवो एह्दे च ओह् पाओ एह् एलिमेंट ऐड करो एह्दे कन्नै सानूं बड़ियां बुटियां बाटियां मिलदियां एह्दे कन्नै बड़ा फरक पौंदा ऐ सानूं जेकर किसै दी अगर लत्त टुटदी ऐ तां बी इ'यो दसदे न ओह् अगर बांह् टुटदी तां बी ते फिर ओह् मलदे मुलदे न सरेआं दा तेल लाओ देसी तेल लाओ होर बड़े तरहां दे तेल होंदे न तेल तूल दसदे न एह् ओह् लाओ ते एह्दे कन्नै बड़ा फरक पौंदा ते इस करिये सानूं बड़ा फरक पौंदा एह्दे कन्नै